मां अख़बार पढ़णु पसंद कंदो आहियां आचार्य प्रशांत जो टाकिंग ट्री कॉलम अख़बार रोज पढ़ंदो आहियां मां अख़बार पढ़णु पसंद कंदो आहियां जीअं त समाचार आ उहो बि मूंखे ॾाढो वणंदो आहे रोज़ु मां हुनखे ॾिसंदो आहियां नई नई ख़बर मां ॿुधंदो आहियां नई नई ख़बर ॿुधण सां मूंखे जाम सुठो लॻंदो आहे